असां पंहिंजे घर में खाना खा रोटी ठाहिण जे लाइ जड़ियुनि बूटिनि जो जेको उपयोग कंदा आहियूं उहे आहिनि जीअं नॉर्मल वॾा फोटा नंढा फोटा फूदनो ऐं धाणा मेथी हेड इअं शयूं असां घर में कमु आणींदा आहियूं ऐं हुन सां गॾु जे कॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त असां घर में उन्हनि खे कीअं उगाए सघूं था त उन्हनि में मां चांहिंदुसि त हेड सॉरी मेथी त फूदनो धाणा इहे शयूं उग उगाए असां उगाए सघूं था पंहिंजे घर में उहे जेके असांजी सिहत लाइ ऐं घर में जेके सभु भाती आहिनि उन्हनि जी सिहत लाइ इहे वधीक सुठो कमु अची सघनि थियूं इहे सुठी कमु जी शयूं आहिनि हिनसां असांजी तंदुरुस्ती वग़ैरह सभु ठीकु रहंदी ऐं उहा सभु जे लाइ हिकदम सुठो थी रहंदो